हा कॾहिं आहे शादी

असांखे त सभिनी क़िस्मनि जा मिली वेंदा हा जैस्मिन आहिनि गुलाब जा गुल आहिनि चमेलीअ जा आहिनि गजरा इन सभु मिली वेंदव गुलनि जी काइ दिक़त कोन्हे जेके चवंदव तव्हांखे सभु मिली वेंदा न तव्हांखे छा जे लाइ खपनि त उहो तव्हां न ॿुधाए सघंदव असांखे मतिलबु हुते कहिड़ो डेकोरेट करणो आहे छा करणो आहे असांखे उन हिसाब सां पंहिंजो मंडप सॼाइणो पवंदो तव्हां चवंदव किलो खनि लॻंदा हुजनि ॿ किलो या तव्हां चओ ॿ किलो लॻंदा ई खाली किलो हुजनि त उनजो पोइ मतिलबु न थींदो

टोटली टोटली फ्रेश गुल खपनि अच्छा ठीकु आहे

जेके गुल गुलनि जी बरसाति थींदी आहे

अच्छा पींघे खे पींघे खे झूले आहे झूले खे सॼो सींगारींदा आहिनि गुलनि सां हा डोरी उले खे सॼे झूले खे सॼो सिंगारिबो आहे त डोरीअ सूधो ई सॼो अची वेंदो आहे हा सभु मिली वेंदा काई ॻाल्हि कोन्हे का मूंखे खाली तारीखूं ऐं इहे सभु ॿुधायो तव्हांजी सम्झो पूॼा में घणा खपनि उन जे छोकिरे जे छठी लाइ तव्हांखे घणा खपनि झूले में ऐं वेॾीअ मंडप लाइ ऐं उते वेॾीअ लाइ ऐं मतिलबु शादीअ गॾु ई थी वेंदा उहो असांखे ख़बर आहे त भाई असांखे घणी देरि तव्हांखे एंट्रीअ वक़्तु घणी देरि लॻंदी त असां उन हिसाब सां गुलनि जी बंदोबस्तु करणो पवंदो हू बंद हा हा बंदोबस्तु थी वेंदो काई दिक़त कोन्हे का उते बहिराणो हूंदो न हा त बहिराणे लाइ सुठे नमूने ठही वेंदी स्टेज मतिलबु जेको जिते बहिराणो साहिबु रखिबो उते सॼो पंहिंजो लालकाणे जी मूर्तीअ लाइ हार बि सुठे नमूने ठाहिबो बहिराणे लाइ गुल बि गुल बि खपंदा आखीअ खां गुल बि खपंदा ऐं चवे पई चर्च में जेके ॻाईंदड़ जी

हा उहो थींदा आहिनि जेके ॻाईंदण ऐं नचंदा पिया आहिनि बहिराणे ते उन्हनि जे मथां थींदी आहे उहो थी वेंदो उन जी काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे तव्हां खाली मूंखे एड्रेस ॿुधाए छॾियो किथे अचणो आहे छा करणो आहे सभु थी वेंदो सुठे नमूने गुल तव्हांखे हर नमूने जा मिली वेंदा उन जे लाइ तव्हां चिंता न कयो हा एड्रेस डेट सभु तव्हां मूंखे वॉट्सएप करे छॾियो बाक़ी जेका तव्हां कुझु जीअं तव्हां चओ था पंजवीह किलो त पोइ पंजवीहन जा टीह बि किलो थी सघनि था केॾो सुठे नमूने तव्हां चओ हल त उन में तव्हां चिंता न कयो गुल हा हा ओके ओके वेलकम